राज्य परिवहन की क्वालिटी पहले बहुत टूटी हुई फूटी थी कोई क्वाली न बहुत बेकार क्वालिटी थी अब तो बहुत अच्छी क्वालिटी क्वालिटी हो गई है और प्राइवेट बसों में तो एकदम भर भर कर ले जाते हैं ठूँस कर ले जाते हैं लेकिन राज्य परिवहन में ये है की सीट मिल जाती है आराम से चलाते हैं आराम से बिठा कर ले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है और किराया भी कम लगता है बहुत सारे देसों में तो बहुत ज़्यादा किराया लगता है उसके अपेक्षा हम लोग के यहाँ तो बहुत कम हीं किराया है अगर कोई तीर्थ यात्रा पर महिलायें जाती हैं तो उनका तो किराया लगता भी नहीं है अगर कोई कभी कभी त्योहार हो जाए तो त्योहार में भी महिलाओं का किराया नही लगता है महिलायें महिलाओं के लिए किराया माफ होता है और वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई है टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ रही बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत तो किराया बढ़ेगा ही फिर भी बहोत हमारे यहाँ सस्ता है किराया प्राइवेट बसों में बहुत ज़्यादा किराया लेते है और उपर से जगह भी नहीं होती है उसी में ठूँस कर ले जाते हैं लेकिन राज्य परिवहन में ये चीज है की सीट अच्छे से मिल जाती है और जितनी सीट होती है उतने हीं पसेंजर उसमें होते हैं ज़्यादा नहीं भरते हैं वो और परिवहन जो भी हो उसको वो आराम से ले जाते हैं ये नहीं कि इतना स्पीड में चलाएँ कि दिक्कत हो ऐसा कुछ नहीं होता है और ट्रेन उन में भी अब तो कोई तीर्थ स्थल पर जाना होता है महिलाओं को तो उनका किराया तो लगता ही नहीं है और अभी ये अयोध्या है यहाँ जाना है या तो यहाँ इलाहाबाद में संगम उंगम तो वहाँ पर तो फ्री में बसेज चलाई जाती हैं जिससे कि तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो जिनके पैसे पास पैसा नहीं हो या कम पैसा हो वो भी दर्शन कर पाए या तीर्थ तीर्थ यात्रा कर पायें बहुत सारी सुविधायें हो गई है परिवहन की पहले ये सब नहीं होता था लेकिन अब बहुत महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं बिना किराया दिये तीर्थ यात्रा कर सकती हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है क्वालिटी बसेज की इतनी अच्छी हो गई है जिससे कि यात्रा करने में कोई प्रोब्लम नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है और पहले तीर्थ यात्रा करने के लिये बहुत ज़्यादा पैसा ज़्यादा लगता था अब तो कम हो गया है किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बहुत अच्छा अब बसेज की भी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है टूटी फूटी नहीं है कही भी खराब नहीं होना पहले से सब अच्छा है बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई है और यात्रियों को भी कोई कोई प्रॉबलम नहीं होती है यात्रा करने में क्योंकि ये बसेज परिवहन अच्छी हो गई है कोई दिक्कत नहीं है तो यात्रियों को क्या प्रोब्लम हो सकती है और अच्छे से बस जितनी सीट है उतनी हीं बिठाते हैं तो और अच्छा रहता है प्राइवेट बसों में तो ये सब नहीं होता है राज्य परिवहन में ये सब बहुत अच्छा हो गया है जिससे कि हमारी सुविधायें बढ़ गई है और हमें कोई असुविधा नहीं होती है कही भी जाने आने में बहुत सही रहता है